हेलो हाँ सर नमस्कार आप मैकेनिक्स साब बोल रहे हो फ्रिज के जी मैं राजेश बोल रहा हूँ अपने यहीं से जो पूनम कॉलोनी है वहीं से जो मेरा प्लॉट नंबर है वो बाईस है मैं यहाँ से बात करो तो सर जो मेरा फ्रिज है वो बिलकुल मतलब अच्छे से ठंडा नहीं हो पा रहा है कुलिंग नहीं कर रहा है अच्छे से जी मेरा डबल डोर वाला है और एल जी का है ये उसको खरीदें हुए तो काफ़ी टाइम हो गया कम से कम बारह साल हो गए हैं दो हज़ार दस मॉडल है वो हाँ तो जो भी है सर उसको क्या है कि आप आके देख लेते एक बार उसको चेक कर लेते वो क्या है थोड़ा तो ठंडा होता है लेकिन अच्छे से ठंडा नहीं हो पा रहा है जैसे बर्फ है बर्फ बनानी हो तो बर्फ नहीं जमा पा रहा है वो हाँ तो जो भी है वो आप आ के देख लीजिएगा तो आप बताइए कब तक आ जाओगे अच्छा दो दिन बाद में आओगे दो दिन से हाँ दो हज़ार दस मॉडल है वो एल जी का है डबल डोर वाला हाँ हाँ तो आप है दो दिन बाद में आ जाना जो मेरा एड्रेस है वो आपने नोट कर लिया फिर और एक बार और सेंड करूँ मोबाइल पे अच्छा तो ठीक है मैं आपके लिए ऑनलाइन फ़ोन पे से पैसे भेज देता हूँ फ़ोन पे है ना आपका जी ठीक है जी ठीक है में फ़ोन पे आपको कर रहा हूँ कुछ पैसे और जो मेरा एड्रेस है वो भी सेंड कर रहा हूँ आप दो दिन में फिर बाद में आ के जरूर सही से करवा दीजिए हाँ हाँ ठीक है तो साहब आप परसों सुबह में जरूर करवा देना ठीक है साहब ओके धन्यवाद